जी नमस्ते मैम मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ

अच्छा कैसी किस चीज़ के लिये चाहिए पूजा पाठ या शादी वगेरह अच्छा

ठीक है मैम जे आपको जैसा फूल चाहिए वैसा मेरे पास इकलौत है आपके जो चाहिए चीज़ तो जिस टाइम आपको वह मिल जायेगा ब हमारे यहाँ गुलाब है चमेली है और गेंदे का फूल है और चम्पा है सूरज सूर्यमुखी का फूल है किसी तमाम प्रकार के फूल हैं हाँ तो जिस ऑफिस के लिए जिस कलर का जैसा फूल चाहिए उस हिसाब से आपको फूल मिल जाएगा मैम अब देखिए जैसा फूल हैगा वैसा उसका दाम भी है लेकिन उसमे हाँ गेंदे का फूल तो है के पचास है और गुलाब का सौ है चमेली का सौ डेढ़ सौ रुपया है इसीलिए है पाँच सौ देखिये फूल उगाने में जानता मेहनत लगता है उसको बड़े होने में किसी टाइम होने में इसलिए उसका दाम भी महँगा है हाँ आपको थोड़ा कम कर दूँगी अगर ज़्यादा लेना होता लेकिन फिर भी कोई कितना करेगा कुछ प्रॉफ़िट भी तो होनी चाहिए ठीक है ठीक है जैसा आपको लगे हाँ हाँ तो उसमें दाम से लग के कुछ तो लगा दूँगी आपको फ़ायदा भी हो जाएगा और चीज़ फूल भी मिल जाएँगे नहीं नहीं फ़ायदा भी हो जाएगा क्योंकि वह दुकान से लेंगे तो और ज़्यादा महँगा मिलेगा हमारी दुकान से वह ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा कम करके देते हैं हाँ हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने

नहीं नहीं यह तो बहुत अच्छी बात है धन्यवाद आपने हमारी दुकान के यहाँ देखिए गेंद गेंदा गुलाब सब है चमेली तो यह नहीं है कि बस गुलाब में एक ही क्वालिटी का अगर आपको दस तरह के गुलाब चाहिए तो दस तरह के यदि आपको चमेली चाहिए तो उसकी अलग क्वालिटी है ठीक है नमस्ते